अभी दस दिन पहले मैंने एक ए सी खरीदा था या तो वो थोड़े दिन तो इसने अच्छा कूलिंग दिया बट अभी कूलिंग नहीं कर रहा है ऊपर से बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है बार बार वोल्टेज रेगुलेशन के कारण ट्रिपिंग हो रही है ऊपर से पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है बिजली यूनिट बहुत ज़्यादा आ रही है मंहगाई के ज़माने में ए सी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है